हय हय सांग कोण उलयता हा ओके ओके सांग

आ दोन दीस जाले ते पायप लायनीचें काम चलता सो त्या खाती उदक येयना तें मात्शें क्लिनींग बीन चालू आसा आनी पायप लायन फुटलेली न्हू तुमच्या थंय सो तें काम चालू आसा त्या खाती उदक येयना तें मात्शें प्लीज बॅर करा आ हय तेंच चालू आसा ते मानाय मेळना न्हू गो कितले दीस जाले मानायूत मेळना करपाक लायला ते मात्शें ए अर्द वर येता आनी मागीर नाच जाता आमी म्हुणू कितें म्हुणू तांच्या फाटल्यान रावतलीं आगो आमी तें बरे फायन बीन घातलां मुगो पांच हजार फायन म्हुणू कचरो उडयल्या तीं आयकना आल्या आमी किदें करूं शकता आतां हांव चिंतलां की आतां ह्या संडे मिटींग घेतलें म्हुणू आनी मातशें पळतले म्हुणू पण मिटींग घेतल्या सुद्दां तुमची गांवचीं कोण येवपाक तयार आसना हांव किदें करूं सामोसा चा दी नाल्या बटाट वडे दी तीं येयना तीं येयना तीं आपूण बिजी म्हणटा आनी किदे प्रॉब्लम आसा तुका नाल्या डिसकस करपा मेळटलें माय म्हाका मिटिंगे आतांच सांग

ह हांवें पयर पॅस्टिसायड्स बीन मारपाक लायला मुगो सगळें तुमच्या गांवान पयर पॅस्टिसायड्स सगळें मारून गेल्या ते सायडीन तीं झाडां करड जाल्लें तें क्लीन बीन करून गेल्या तीं कामगारां आसलीं तीं आमचीं तशें आनी केलां आरे देवा आ पू परत मा धाडटा तर तांकां सगळ्यांग मात्चें हांव पळयतां हांवू पळयतां मातशें पळयता करता आनी किदें आसलें का इतलेंच

लायट कशी आमी बंद करूं शकता उदक एक बंद करूं शकता लायट कशी बंद करतली लायट पळोवन घेवचें तुमी आ बरें बरें त हा बरें बरें हांव पळयतां तुजो प्रॉब्लम पळयतां बरें चल बरें बाय